हांवें एमझोनाचेर रेडमीचो एम आय टॅन प्रो मेक्स मोबायल घेतलो त्या वेळार म्हाका मोबायलाक वीस हजार पडले वीस हजराचे किमतीन म्हाका ते मोबायलांत एकशे आठ मेगा पिक्सेल कॅमरा आठ जी बी रेम आनी एकशे अठ्ठावीस जी बीची इंटर्नल मॅमरी मेळ्ळी पळोवपाक गेल्यार हे वीस हजरांक म्हाका खुबूच बरो मोबायल मेळ्ळो कारण ताची बॅटरी कॅपेसिटीय बरी आसा म्हाका चार्जिंगूय परतून परतून लावचो पडना आनी बाकीचीं जर आतां मोबायल यूज करतलों जाल्यार खूब बरे भशेन यूज जाता हॅंगूय जायना आनी म्हाका कसले मोबायलांत आतां चार वर्सां जालीं आतां हांव यूज करतां म्हाका केन्नाच कांय मोबायलान त्रास केले ना चार्जिंग जाल्यार चार्जिंग बरे भशेन जाता आणी सगळे जे माोबायलाचे फंक्शन जितले आसा ते सगळे बरे भशेन चलता आनी कॅमेरांतल्यान फोटोय ते बरे येता क्लिएरिटीय बरी आसा तशेंच आवाजाची मोबायलार आतां कोणा कडेन उलयतलो जाल्यार ताची वॉयस कॉलिटी सुद्दां बरी आसा आवाज बरे पैकी आयकूंक येता आनी तशें ह्या मोबायलाक खुबूच बरे सेफ्टी फिचरूय आसा जशे की फिंगरप्रींट सेन्सर की जो परेन म्हाजो फिंगरप्रींट लागना तो परेन कसलेंच कांय मोबायल ऑपन जायना आनी हो खूब बरो फिचर हांव मानतां की जो परेन तुजी परवानगी ना तो परेन तुजो मोबायल कोण यूज करूंक शकना असो